ہیلو کسٹمل کیل سے بات ہو رہی ہے کیا ہم نے آپ کو کپڑے دیے تھے سلنے کے لیے وہ بہت ہی اچھا سلے ہو اور جو کلر ہم موبائل پر دیکھے تھے بالکل وہی کلر ہے اور جو ڈیجائن ہم آپ کو بتائے تھے بالکل وہی ڈیجائن میں آپ نے سلے ہو بہت اچھا بہت اچھے سے سلے ہو اور ہم اپنے سہیلی اور کو دکھائے تو بہت آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے بہت اچھا سلتے ہیں اور بہت ہی ڈیجائن بہت اچھا اچھا دیتے ہیں لمبائی وغیرہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم اپنے گھر پر دکھائے تو بولا بہت اچھا سلا ہے بہت تعریف کی آپ کی بہت تعریف ہوئی اور ہماری سہیلی اور بول رہے تھے کہ ہم بھی کپڑے سلوائے آللائن کر دیں اور بہت ہی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھا سلتا ہے اور لمبائی وغیرہ تو سب کچھ ٹھیک ہے جو کلر ہم آپ کو بولے تھے بالکل وہی کلر ہے